हम अगर कलाके बात करी तऽ हमरा भोजन बनबैमे कनि अधिक मोन लागैए आओर एकर अलावा एकर अलावा जे मोन हमरा पेण्टिङ्गमे कनि हमरा मोन लागैए हम अनेक तरहके पेण्टिङ्ग अपना हाथसँ बनेने छी पेण्टिङ्गोंमे कनि धीरे धीरे दसमाके बाद हम ई काम करनाय शुरू कयलहुँ रऽ अलग अलग तरहके हम पेण्टिङ्ग बनेने छी आओर डिजाइन बनेने छी मेहन्दी डिजाइन आओर मनुष्यक पेन मनुष्यक आकार जानवरोके आकृति बनेने छी आओर कइ तरहके आकार आकृति बनेने छी जे एकर हिसाबसँ कलाके अनुसार मधुबनी पेण्टिङ्ग बहुत फेमस अछि तऽ हम ओहो बनबैके कोशिश केने छी शिल्प कला होइत अछि कपड़ा बनबैके कला बिहारमे ओनाहियोमे सूजनी सूजनी शिल्प सूजनी शिल्प अधिक विकसित अछि तऽ ओहो बनबै लए हम सीखने छी ई कला हमरा बहुत प्रेरित कयलक